हा जय झुलेलाल हा मां पंहिंजे हथ सां ठाही हुई चीजां काफ़ी हद तक सभीनि खे गिफ्ट में ॾिनियूं अहिनि तॾहिं मां सिलाई बि क कंदी आहियां त उन में बि मां ठाहे ठाहे को गिफ्टा ॾिनियूं आहिनि नंढे न्यू बॉन बेबीन खे यां कला में यां मुंजो रुझान आहे मां उन पैंटिंग ठाहे ऊआ मां सभीन खे ठाहे ॾिनी आहे उहो कपिड़े में पैन्टींग ठाए बि मां सभीनि खे अॻिते गिफ्ट ॾींदी रहंदी आहियां काफ़ी माण्हू मुंहिंजी हथ जी ठाहे चीजां पसंदि कंदा आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे